ہیلو اچھا آپ پالر جی آپ پارلر سے بات کر رہی ہیں مجھے کرشما راوت والا میک اپ کروانا تھا

مجھے سولہ تاریخ کو کروانا تھا اور مجھے مجھے تھریڈنگ بھی کروانی ہے پیسے کتنے لو گے آپ اچھا اور کرشما راوت والا میک اپ کروانا ہاں اور فیشیل بھی مجھے مارننگ میں کروانا ہے اور کتنا ٹائم لگے گا اچھا مطلب اور زیادہ زیادہ ٹائم نہ لگے بس مجھے کم میں کروانا ہے جلدی میں ٹھیک ہے اوکے اور آپ پورے پیسے بتا دیجیے مجھے اس حساب سے نہیں اتنے تو نہیں تھوڑا کم تو کریے ارے آپ نے بس ایک ہی تو کم کرا ہے کم سے کم تیس تو لو پھر بھی چلو تھرٹی ٹو دیکھ لیں تھرٹی ٹو دیکھ لینا اچھا تو دیکھ لینا پھر مجھے مارننگ میں ہی چاہیے اوکے ٹھیک ہے نو نو نو بجے آ جاٮٔیں گے اوکے